औ खुलुमबाय हय हय नोंगौ आदसा फोरमायनो हागोन जे देग्लाय जोंहा बोसोरा जादों थामजिब्रै दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादनि जोङो थांनाय बोसोराव एसे गाजा गोमजा खुंबाय देग्लायबो सानदों जे जोङो सिगां बोसोरनि बायदियै गाजा गोमजा खुंगोन जोंनि बे खाथि खाला हालामनि रायजो राजाफोरखौ लानानै औ

आदसा जोंथ' बे आफादा जोनोम जानायनिफ्राय दिनै गोबां बोसोर थामजिब्रै बोसोर जाबायानो जोङो जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव जायफोर गाज्रि गाज्रि आसार खान्थि हारिमु बेफोरखौ जोङो फोसाबनो जथेसथ' हाबाय फोसाबनो हाबाय दा समायना जों खालामनो हादों होननानै जोंनि आफाद जों गोरा बुंनो हायो आरो औ

जोङो बेबादि सिगाङाव लाबोदोंमोन गुबुन हारिफोरखौ खिन्थु उनाव जोङो जिहेथु जोंखौ बिथांमोन हास्थाया बेनिफ्राय जों मा जाखो लासैनो दोरोदनानै जोङो गुबुन हारिफोरखौ बिदि लिंहरा खिन्थु जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव जोङो आसाम नाङै दाब दाब जायगानिफ्राय बेबायदि आलासि लाबोयो हांख्रायनानै आरो बेबायदियै रिंगु दामसाबो लाबोयो आरो बैसागि सिख्ला मोसानाय जों सारा आसाम नाङैनो जोङो लिंहरो आरो फैयो बिथांमोनहा बादायनो थाखाय औ औ

जाबाय जाबाय जोबोद